अरे ॿुध दोस्त छा थियो मां हिकिड़ो ब्रांडिड कंपनी जो बॉडी वॉश घुरायो वॾे स्टोर ते एमज़ोन ते मां ॾिसी करे बॉडी वॉश घुरायो ऐं बॉडी वॉश घुरायो हिक त हुनजो ढकण ई खुलियल हो त हाणे उहो डिलीवरी मां हू माण्हू जो ईंदा आहिनि उहो त ॾेई करे हली विया त मां चयो हे ढकणु कीअं खुलियलु रहिजी वियो आहे हाणे हो त हली वियो भाई वरी जो मां उनखे खोलियो वरी बॉडीअ ते लगायो न सनानु महिल पहिरीं मां हथ ते लॻायो त ॾाढी अजीब क़िस्म जी स्मैल अचणु लगी जीअं न थींदो आहे घासलेट टाइप मिटीअ जो तेल या घासलेट थींदो आहे त हेड़ी स्मैल अचणु लॻी ऐं मुंहिंजे सॼे हथ में त मूंखे लॻियो कि हे बॉडी वॉश ठीकु नाहे या त उन दुकानदार बदमाशी कयी आहे या डिलीवरी मैन बदमाशी कयी आहे जो मूंखे ॾेई वियो मूंखे लॻे थो ऑरिजनल छोकी मां ब्रांडिड घुरायो मूंखे लॻे थो ऑरिजनल हुन कढी करे ॿियो उनमें लोकल कोई बॉडी वॉश विझियो आहे उहो बॉडी वॉश हल्के सां ई मथाहूं जो हुनजो ढकणु हूंदो आहे उन ढकण खे बंदि करे ऐं हिक लिफ़ाफे में विझी वरी उन थैले में विझो वरी उन हिक दॿे में बॉक्स में दॿे में पैक कयो उहो पैक करे मूंखे ॾेई वियो हाणे ॾिस न केॾी वॾी बेईमानी हिकिड़े आम माण्हू सां ए कंपनीअ वारा कनि था हाणे इहो पतो न लॻो कि उहो कंपनी वारे ग़लती कई आहे या डिलीवरी वारे ग़लती कई आहे पर मूंखे त ॾाढो ज़बरदस्त हिकु हेड़ो तज़ुर्बो थियो कि अॻिते जॾहिं बि असां कोई बि सामान वठूं त घर में न घुरायूं वञी स्टोर में या अगरि वॾे स्टोर में वञू त उते वञी ॾिसूं ब्रांड ॾिसूं हुनजी क्वालिटी ॾिसूं थोरी हथ ते लॻाए करे अगरि उहो खोलण जी इजाज़त ॾे त हुनखे ॾिसी करे जॾहिं असांखे लॻे कि प्रोडक्ट बिल्कुलु ठीकु आहे तॾहिं वठूं और हे एमज़ोन और हिन कंपनीन मां न घुरायूं छोकी या त डिलीवरी वारा उनमें ग़लति कम था कनि या कंपनी वारा ग़लति था मोकिलीनि या डिलीवरी वारा ऑरिजनल कढी करे वरी उनमें नकली प्रोडक्ट जीअं मुंहिंजे केस में बॉडी वॉश नकली उन ॾेई वियो और बेकार थी वियो मुंहिंजा पैसा बि बेकार विया हाणे मां कम्पलेन बि न थो करे सघां छोकी उहो चवंदो तोखे हीउ हिनजो ढकण ई खोले छॾियो बॉटल जो ऐं ढकण त खोले करे ॾिसिबो न यूज़ करण लाइ पर यूज़ करण खां पोइ पतो लॻो कि हीउ त नकली आहे अजीब तरह जी स्मैल पई अचे हुनखां पोइ वरी मां ॾह दफ़ा पंहिंजा हथ धोता तॾहिं हूअ स्मैल वयी हाणे मां कम्पलेन बि न थो करे सघां छोकी मां प्रोडक्ट खोले छॾियो आहे त इहो अहिड़ी जुठ दोस्त मूंसां थी आहे जो मां चाहियां थो कि ॿियो कोई बि रिपीट न करे और अहिड़ो कम न करे और सभु कुझु शइ ॾिसी करे देखभाल करे पोइ वठे वधीक सुठो थींदो